हलो सिया बसि ठीकु आहे तूं ॿुधाए किथे आहीं अॼुकल्ह उहो ई न मां चयो हेॾा ॾींहं थिया आहिनि मिलिया ई न आहियूं न फ़ोन थी करी न छा मां त भला घर में न हूंदी आहियां मतलबु हूंदी न हुअमि हीअ त हाणे वैकेशन मिली आहे गरमीअ जी त हाणे घर में आहियां त मां चयो तोखे फ़ोन त कयां पोइ छा थियो आहे हुनखे ॿुधायो त न अथई छा थियो अथसि तकलीफ़ु अच्छा पोइ कंदा आहियोसि देखभाल चङी तरह हा ठीकु आहे ठीकु आहे हाणे तोखे ॿुध न टाइम अथई मूंखे हाणे गरमीअ जी वैकेशन मिली आहे मोकिलूं आहिनि त मां चवां पेई भई हलूं हां घुमणु बॉम्बे अजंता एलोरा केव में ॿार बि त घर में हूंद ई न हाणे इस्कूल मां वैकेशन मिली अथनि हा त मुंहिंजे बि घर में उहो ई पिया चवनि न ॿार भई हाणे वैकेशन मिली आहे त हाणे त हलूं किथे न किथे हूअं त नथा हली सघूं ॿारनि जा पेपर हा हा त मां इनकरे चयो न हा हा टे माड़ ते रहंदी आहे न जेकी वैशाली हुनखे बि चयूंसि पुछूंसि हुन खां हा चारि ॼणा थी वेंदासी उहे बि हा ई कंदई उहे न न कंदई उहे पाण चवंदियूं आहिनि भई केॾी महिल बि केॾे हलो त असांखे ॿुधायो असां बि हलंदासीं त पोइ ॿुध न मां छा पेई चवां ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ हलूं माना अॼु कहिड़ो ॾींहुं आहे सम्झु अॼु आरितवारु आहे न मंगल ॾीहुं हलूं न मंगल ॾींहुं फ्री आहीं तूं सिद्धीविनायक मंदर त पहिरियों त पाणि हेॾे हलूं न अजंता एलोरा केव में पोइ अचणु महिल हलंदासीं न सिद्धीविनायक मंदर शाम जो सवेल केॾी महिल निकिरूं हेॾो सवेल वैकेशन मिलण जो फ़ाइदो छा वैकेशन में बि हेॾो सवेल उथूं त बाक़ी वैकेशन जो छा फ़ाइदो थियो वैकेशन में बि सवेल उथारींदीअ छा तूं थोरो आराम सां था हलूं न ॿ जॻहियूं ॿ जॻहियूं त ख़ाली असांखे हलिणो आहे हिकिड़ो अजंता एलोरा केव हलिणो आहे ॿियो चवे थी मंदर में हलिणो आहे त पोइ हेॾो सुहुह जो छो हलूं वाह भई वाह अठे साढे अठे बजे निकरूं था पिया अठ चवंदासी त साढी अठ नव थी वेंदई हलण में हा मुंहिंजो ख़बर अथई छाकाणि त मां देरि सां ई खनि हलंदी आहियां इनकरे जेको टाइम चवंदी आहियां मां देरि सां ई हलंदी आहियां हिन करे तूं मूंखे सुञाणे वेई आहीं बराबरि

हा त मां हुननि ॿिन्हनि खां बि पुछा थी मां फ़ोन हुन बिनि खे बि कयानि थी पोइ टाइम ॿुधाए छॾिया थी अठे बजे जो त पर मां छा पेई चवां हलूं कीअं मां उहा मां उहो ई न न मां उहो ई थी चवां ॾिस गरमीअ जो टाइम आहे जाम हलंदासीं त या त ए सी ट्रेन में हलिजांइ या गाॾी कराए हलिजांइ छाकाणि त बाक़ी इअं न हलंदी माएं ॾाढी गरमी आहे भई इअं हालत ख़राबु न करणी आहे हा उहो हा कंदियूं उहे हू चवंदियूं आहिनि तव्हां ख़ाली जीअं चयो भले असां हलंदासीं उहे कंहिं ॻाल्हि में न न कंदियूं आहिनि वेचारियूं उहे चवंदियूं आहिनि भले असांखे ख़ाली वठी हलो मुंहिंजो घोटु चवंदो आहे त वञो था ॿाहिरि घुमणु त चङी तरह वञो बाक़ी हालित खराबु करे चयूं त पोइ तव्हां हिते ई वेठा हुजूं न घर में फ़ाइदो छा ॿाहिरि वञण जो घुमणु जो ॿारनि खे वठी था हलूं त वरी चंङी तरह हलनि न ॿार बि न त वेचारा ॿार बि परेशान थी वेंदा गरमी केॾी आहे हले हा हा भले ठीकु आहे वधीक ॻाल्हायूं था भई जीअं तव्हां खे भले सम्झु में अचे भई तव्हां तूं ॿुधाए हुन खां पोइ हुन ॿिनि खे मां फ़ोन कयानि थी घर में मां मथे घुरायानि थी भले उहे बि उन्हनि खे ॿुधायूं था भई हिन ॾींहं थे हलूं था ऐं हिन वक़्त ते हलूं था हा हा हा ठीकु आहे हले पर हलिजांइ पक हा ठीकु आहे हा हा जय झूलेलाल